हाँ हिंदी बोलने वाले लोग स्कूली शिक्षा भाषाओं को संरक्षित करने का एक यह तरीका है कि युवा पीढ़ी को बड़े होने पर अपनी मूल भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे अपने बच्चों को भी ऐसी भाषा सीखा सकें स्कूल में स्थानीय मूल भाषाओं को शमिल करने से एक इस प्रक्रिया में तेजी आई है भाषा और संस्कृति सहजीवी हैं संस्कृति भाषा को आकार देती है और भाषा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है इसी बीच संस्कृति साझा अनुभवो पर्यावरण और इतिहास से प्रभावित भी होती है भाषा किसी संस्कृति की बदलती जरूरतों के अनुसार निर्मित और आकार लेती है भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति का अभिन्न अंग है मूल्यों विश्वासों और रीति रिवाजों को संप्रेषित करने के साधन के रूप में इसका एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है और यह समूह की पहचान और एकजुटता की भावनाओं को भी बढ़ावा देता है येह वेह साधन है जिसके द्वारा संस्कृति और इसकी परम्पराओं और साँझा मूल्यों को संप्रेसित संप्रेसित और संरक्षित किया जा सकता है